गुड मॉर्निंग बोलिए अच्छा अच्छा आपको क्या जानकारी चाहिए मुझसे आपने ट्वेल्थ साइंस से कर रखा है न अच्छा ट्वेल्थ में साइंस में वैसे बहुत सारे स्कोप्स होते हैं अपने साइंस मैथ से ले रखा है या बायो ले रखा है अच्छा साइंस बायो ले रखा है तो उसके अन्दर बहुत सारे हमारे यहाँ ऑप्शन है आपनी इसके अन्दर अपन नर्सिंग कर सकते हैं जि एन एम कर सकते हैं बी एस सी नर्सिंग कर सकते हैं अपने पास डी एम एल टी लैब टेक्निशियन का भी कोर्स अवेलेबल होता है उसके बाद में अपन रेडियोलॉजि में भी कर सकते हैं और ट्वेल्थ के बाद में आप नॉर्मल बी एस सी भी कर सकते हैं उसके बाद में एम एस सी भी कर सकते हैं आपको एम एस सी के अन्दर बहुत सारा पी जी पी जी वगैरह बहुत सारे कोर्स करते हैं पर आपके ट्वेल्थ के बाद में आपके पास बहुत सारे ऑपशन है डिप्लोमाज भी हैं बहुत सारे डिग्री भी हैं आपको डिप्लोमा करना है या डिग्री करना है पहले आप मुझे ये बता दें आपको डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा के लिए डी एम एल टी आपके लिए बेस्ट रहेगा दो साल ही कोर्स होता है इसकी फीस भी लगभग कम ही होती है इसकी फीस होती है थर्टी फाइव थाउजेंड होती हैं पर ईयर और नेक्स्ट ईयर भी सेकंड ईयर भी थर्टी फाइप थाउजेंड होती है और दो साल में ही कम्पलीट हो जाता है उसका भी अपन को लाइसेंस मिलता है इसको जो कोर्स को करवाने के लिए अपने आर यु एच एस हैं राजस्थान युनिवर्सिटी हेल्थ साइंस जो आपको डि एम एल टी करवाती हैं और बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज भी हैं और गोवर्मेंट कॉलेज भी हैं गोवर्मेंट कॉलेज से डि एम एल टी करने के लिए आपको एक एंटरेंस एग्जाम देना पड़ता है उस एग्जाम में अगर आप क़्वालीफाइ हो जाते हैं दैन फिर आपको गोवर्मेंट कॉलेज मिलता है और उसकी फीस बहुत नोमीनल होती हैं अगर आप प्राइवेट इंस्टीटूट से करते हैं तो उसकी फीस थोड़ा कॉस्टली रहती है प्लस आपको उसके साथ में आपको डोनेशन भी देना पड़ता है जो कॉलेज का मेन्टेनेन्स का होता है और उसके अलावा आप रेडियोग्राफी के भी कोर्स कर सकते हैं ओ टी टेक्निशियन भी बन सकते हैं और जी एन एम कर सकते हैं नर्सिंग स्टाफ नर्स होती है जो जेनरल नर्सिंग में डिवाइसरी इसकी फुल फॉर्म होती है उसकी भी उसकी फीस थोड़ा ज़्यादा होता है उसका फीस आपको पर ईयर फोर्टी फाइव थाउजेंड पड़ता है तो आप दोनों में से नर्सिंग फील्ड में भी जा सकते हैं और आपको टीचर बनना हो तो जनरल बी एस सी आप कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे जो हमारे पास कोर्सेस हैं आपका वैसे इंट्रेस्ट किसमें है मैं जान सकता हूँ कौन से में नर्सिंग में है या कोई सा भी जो आपको जो फील्ड आपको बहुत अच्छा लगता है जिसके अन्दर आपको करना है सपोज़ डिप्लोमा उसके अन्दर हमें थोड़ा बता सकते है मैं थोड़ा जल्दी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा अच्छा आपको डी फार्मा करना है डी फार्मा का भी कोर्स डिप्लोमा ही होता है डी फार्मा के अन्दर ऐसा होता है जो भी हमारे को मेडिसिन के बारे में फूली नोलेज दिया जाता है जो भी मेडिसिन कैसे बनती है उसे ले कर कैसे हम उसको पेड़ पौधों से लिया जाता है प्लस आपको लैब में डेमो करके दिखाया जाता है कैसे मेडिसिन आप बना सकते हैं कौन सी मेडिसिन के क्या इंडिकेशन होते हैं क्या साइड इफेक्ट होते हैं पूरा ओवरऑल दो साल का कोर्स होता है इसका भी फीस आपको फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है आपका पर ईयर वन लैख इसका फीस पे करना पड़ता है टू लैक के अन्दर होता है और ये भी बहुत अच्छा स्कोप है इसके अन्दर स्कोप ऐसा है कि आप दोनों फील्ड के अन्दर आप अच्छी किसी कम्पनी में अगर जॉइन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे बडे़ बडे़ ऑफर मिलते हैं आपको फॉरेन कन्ट्री में भी जाने का मौका मिल सकता है वैसे बहुत सारे जो फार्मा है डी फार्मा करते हैं डी फार्मा में डिप्लोमा इन फार्मेसी फार्मेसी वैसे बहुत इसका कभी स्कोप खत्म नहीं होता है क्योंकि फार्मेसी का जब तक इंसान है तब तक मेडिसिन का ट्रेंड रहेगा ही रहेगा और जब तक ट्रेंड रहता है तब तक स्कोप खत्म होने का चान्सेस नहीं बनता बिकॉज ऑफ़ ह्यूमन नेचर है तो मेडिसिन तो चलती रहती है ओल्ड ऐज पीपल कैसा हो या नाॅर्मल पर्सन ईल भी होता है तो भी मेडिसिन तो लेते ही हैं तो इस तरीके से मेडिसिन का फार्मेसी का बहुत अच्छा ऑप्शन है आप इसमें दे सकते हैं अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं मोस्टली इसमें गोवर्मेंट वैकेंसी भी बहुत सारी निकलती हैं वन लैक थाउजेंड पर एक फार्मेसिस्ट होता है तो इतना अच्छा स्कोप है आप इसमें भी कर सकते ठीक है